आसामाव बैसागुखौ बर' ओमफ्राय अखमियाफ्रा फालियो असमिया बैसागुखौ असमियाफ्रा बिहु होन्नानै बुङो आरो आमफ्राय बैसागुखौ बैसाग दाननि सेथि साननिफ्राय फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ जेनबा सानबासो फालियो आरो फार्स्ट बैसागु फार्स्ट सानाव सेथि सानाव सेथि सानाव बैसागुखौ मोसौ बैसागु फालियो आरो आमफ्राय नैथि साननिफ्रायसो मानसिफोरनि बैसागु हिसाबै फालियो बेनाव सेथि सानाव मोसौ बैसागुवाव मोसौफोरखौ बिदिनो थुखैनानै बिदिनो बेहाय हांगारफोर फुनो आमफ्राय बिदिनो फान्थाव बिदिनो माबा बिबारफोरखौ माबानानै बेखौ माला गानहोयो आरो आमफ्राय मोसौ गलिफ्रावबो बिदिनो रायदों खायो आमफ्राय खाथ्रि बिबारखौ खायो आरो बिदिनो मोसौ बैसागुखौ फालियो आरो बेदिनखालि मोसौफोरखौ रावबो दुरुंजों खाया आरो हगारजोबो फोथारफ्राव हगारनानै दोनहैजोबो आमफ्राय बिदिनो नैथि साननिफ्राय मोसौ मानसिफोरनि बैसागुखौ फालियो आरो बिदिनो कक्राझाराव जेनेबा जोंनाव बैसागुवाव बैसागु समाव हाजो गाखोनायनि बादायलायनाय जायो आरो हाजो गाखोनाय बादायलायनाय बेहाय बायदिसना खेला दस्रा खेलाफोरबो दङ आरो बायदिसना नोङो बायदिसना गेलेनो हायो ओमफ्राय बिदिनो बादायलायनायबो जायो आरो बान्थाबो मोनो बिदिनो आंबो थांदोंमोन आरो हाजो गाखोनो खिन्थु आं बांद्राय बादायलायाखै बिदियाव एरैनो जाष्ट लोगोफोरजोंल' हाजो गाखोनो थांदोंमोन आरो बिदिनो हाजो गाखोनो बिदिनो मोजाङानोमोन जेनबा हाजो गाखोनायाव बयबो लोगोफोरजों थांनाय बिदिनो इन्टारेस्टानो जादोंमोन आरो इन्जय खालामनो हादोंमोन बिदिनो आमफ्राय नेक्सट डेनिफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा खाफासिन नैथि सानावथ' बयबो हाजो गाखो हैसै ना आमफ्राय नेक्सट साननि उनाव बिदिनो बिदिनो जों गामियावथ' बिदिनो बैसागुनि बोसोर दाननि हिसाबै माबा मदिरफ्राव फुजा होयो बिदिनो जोंबो फुजा हैनो थांदोंमोन ज' नखरनि फुजा होदोंमोन आमफ्राय नेक्सट दिन नेक्सट डेनिफ्राय बिदिनो गामि गामि हाबनानै बिदिनो बयबो रंजालायो आरो बयनिबो नखराव हाबनानै बिदिनो रा बयबो गोरोबलायनाय मिनि लायनायनानै थायो आरो बयनिबो नखर हाबनानै एसे एसे बिदिनो जौ बिदैफोर लोङो आरो खिन्थु आं लोङा नालाय आं बिदिनो एरैनो ओंखारफायोमोन आरो आं जौ लोङा नालाय आंखारफानानैल' बिदिनो मिनि खुसु मिनि खुसि बयजोंबो बिदिनो बयजोंबो रंजाफायोमोन बा बोसोर गोदानाव बिदिनो बैसागुवाव बयखौबो खुलुमो आरो गामिनि गाहाय गाहाय आबै आबौमोनखौ मा बाबा मोनखौ आइ आफामोनखौ आमफ्राय आदा बाजौमोन आन्दैफोरखौबो मान होयोमोन बिदिनो बैसागुवाव गिदिरफोरखौबो मान होयो बयखौबो मान होलायो आरो ना रावखौबो एना एनि बिदि जालाया बैसागुवाव बयबो रं मि गोरोबलायनानै थायो मिनि खुसि थायो एना एनि जालाया बिदिनो जेनेबा गामियाव रंजाखांबाथाय दस्रा गामिफ्राव बिदिनो रंजा हैनो थाङो आलासिफोर जाहैनानै बयबो मिनि रंजालायो आरो आंनि बुंनाया बेनोसै